सम लानानै सम दावबायनो लुबैनाया आलादा आलादा जायो जेरै जों माब्लाबा समाव नख'रनि सुबुंफोरखौ लानानै दावबायनो गोसो जायो आरो लोगोसे माब्लाबा समाव जोङो गावनि आंगो लोगोफोरजों बेरायनो गोसो जायो बेबायदिनो निउ इयारफोर बायदियाव लोगोफोरजों बा गावनि नख'रनि सुबुंफोरजों थांनानै गोजोन्नायखौ लानो लुबैयो आरो बेफोराव थांनानै दावबायहैनानै पिकनिकफोरबायदि जोङो जानाय लोंनाय बायदिसिना जगार खालामनाय जायो बेफोरबायदि जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो दसे सम रंजानाय जेरै मोसानायफोर बायदिखौ मोसानाय बेफोरबायदि खालामनानै जोङो रंजानाय लानो लुबैयो नख'रनि सुबुंफोरजों थांनानै जों माखासे जायगाफोराव थांनानै गुबुन जायगानि माखासे गियानफोरखौ बा माखासे मिथिंगायारि थासारिफोरखौ नुनानै जोङो माखासे बिथिंफोराव जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो गुबुननि न' बां बायदि बिफां लाइफां बा बिबार बागानफोरखौ नुनानै जों गोसो गुदुं जानानै गावनि न'फोरावबो गुबुननिखौ नुनानै गावनि न'वावबो मोजां खालामनो लुबैनाय बेफोरबायदि सुबिदा जोङो खालामनानै लानो हायो आरो लोगोसे लोगोफोरजों थाङोब्लाबो माखासे गोजोन्नाय बेफोरखौ जों लानो हायो लोगोफोरजों थाङोब्ला जों खोब खोब गोजोन्नाय मोनो गोजोन्नायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जानाय लोंनाय आरो लोगोसे रंजानाय बेरायनाय बेबायदिनो जायगासिम सौहैनायनि सहैनानै जोङो लोगोफोरजों गोबां गोजोन्नाय लानो हायो गोजोन्नाय लानायनि गेजेरजों जोङो मोसानाय आरो संनाय खावनायाव लोगोफोरजों ज' ज'यै हेफाजाब होलायनानै नों इसे आं इसे बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावलायनानै जोङो रंजा खुसि जोङो बेफोरबायदिनो गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै रंजानायखौ लायो आरो लोगोसे बेबायदिनो माब्लाबा समाव गावनि मोजां मोन्नायफोरजों बेरायनो लुबैयो मानो होनोब्ला जों गोबां समाव गोबां गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबन दावबायनायफोरखौ जों लुबैयो थिग बेबायदिनो माब्लाबा समाव गावनि मोजां मोन्नायफोरजोंबो बेरायनो लुबैयो बेबायदिनो गावनि मोजां मोन्नायफोरजों बेरायनाय समाव गावनि नांगौ जानाय लुबैनाय बेसादफोरखौ गावनि मोजां मोन्नायनिफ्राय बिनानै लानाय आरो बेजों लोगोसे माखासे ह'टेल बा जाग्रा जामुंथिलि जायगाफ्राव थांनानै जामुं जानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो खालामनो हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय बेफोरबायदि जोङो खालामनो हायो